हेलो हाँ हाँ बोलिये मिठाई तो बहुत सारे हैं आपको कौन सा मिठाई लेना है है वो तो पच्चीस रुपैया पीस है पच्चीस रुपैया पीस है नहीं पच्चीस पच्चीस रुपैया पीस है किलो ये ना तीन सौ साढ़े तीन सौ आ जाएगा कौन कौन मिठाई मोतीचूर में है रसगुल्ला है कच्चा पक्का में क्या कहते हैं काजू कतली वाला है बर्फी है बहुत सारा मिठ बर्फी तो चार सौ के चार सौ रुपैया किलो है मोतीचूर डेढ़ सौ रुपैया है हाँ जलेबी भी है जलेबी है सौ रुपैया किलो हाँ सब नया कौन है नया वही ना काजू कतली वाला है बर्फी है ये सभी ना गुलाब जामुन है गुलाब जामुन है मेरा दुकान कुमार खंड में पड़ता है कुमारखंड में है कुमारखंड चौक पर है चौक पर चौक पर पुराना वाला थाना है ना थाना से थोड़ा आगे जाइएगा ना वहीं पर है आइएगा ना चौक तक आइएगा ना हो जाएगा कम टेस्ट कर लीजिए टेस्ट करने में थोड़िए न ज्यादातर दो रुपैया लगता है आप लीजिएगा आप लीजिए जो पसंद आएगा ले लीजिएगा आप दुकान के तरफ